हैलो हाँ सर सर मैं मैं ये कह रहा था मेरी माँ की बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब है उनके हार्ट का ऑपरेशन होना है तो मुझे मुझे आपकी मेरे पास कुछ सोना है मैं पैसे तो है नहीं है तो मुझे सोना आपके बैंक में गिरवी रख कर कुछ नग़द पैसे मिल जाए तो मैं अपनी माँ का ऑपरेशन करा लूँ क्या मुझे मिल सकते हैं सर

जी जी जी जी अच्छा अच्छा सर मुझे सर उनका हार्ट में प्रॉब्लम है तो हार डॉक्टर ने कहा है कि उनका बाईपास करवाना पड़ेगा जी ख़र्चा क़रीब है दो लाख के आस पास बताया था जी सर अब वह जितना जितना अब मैं आपको दिखा दूँगा अगर उसका जितना भी हो जाए बाक़ी तो फिर मैं इधर उधर से कहीं से अरेंज करूँगा पर एक मुश्त रक़म तो मिल जाएगी नहीं मेरे रिश्तेदार वग़ैरह कुछ तो हो गया है मेरे पास पच्चास साठ हज़ार का अगर डेढ़ लाख का भी हो जाएगा तो फिर मैं करवा दूँगा जी जी जी सर कितना इंटरेस्ट सर कितना इंटरेस्ट रेट रहेगा आपका अच्छा अच्छा सर उसमें सर मुझे क्या क्या डाक्यूमेंट्स लगाने पड़ेंगे नहीं सर मेरा मेरा आपके बैंक में मेरा खाता है जी सर जी सर ठीक है सर मैं आता हूँ कल आपके बैंक में आप से मिलता हूँ सर आकर ठीक है धन्यवाद